हाँ कक्षा में योगासन करने पर हमें काफ़ी मज़ा आता है यह एक आनंददायक ऐहसास है जिसमें व्यक्ति का शरीर जीवन्त हो जाता है सख्त महसूत होती है शारीरिक और भावनात्मक रूप से हल्कापन सजगता का ऐहसास होता है हमें और हम ऊर्जा और प्रेरित महसूस करेंगे क्योंकि घर पे हमें आसन करने पर कोई भी मज़ा नहीं आता योगासन करने पर हमें बोरिंग लगता है और कक्षा में सभी लोगों के साथ हम योगासन करते हैं तो हमें काफ़ी खुशी मिलती है और हमारा अनुभव काफ़ी अच्छा रहता है